جی میں مڈل جنریشن کا حصّہ ہوں اور مڈل جنریشن کے بہت سارے فائدے بھی ہیں اور کئی نقصانات بھی ہیں جیسے کہ میں شروع کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ جو ہمارے پرانے جنریشن کے لوگ جیسے ہمارے ابا ہو گئے ہمارے دادا ہو گئے جو بھی ہمارے بزرگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا کام خود سے کرنا چاہیے ہمیں رشتہ داروں سے خاندان والوں سے تعلق رکھنا چاہیے جوکہ آج کی جو مڈل جنریشن ہے جو آگے کی جنریشن جو آنے والی ہے وہ ایک ایج ایج گیپ کی وجہ سے وہ بالکل ہی ایک دم تعلق ختم کر دیتے ہیں تعلق نہیں رکھنا چاہتے ہیں اور اور یہ بھی ہے جیسے کہ اولڈ جنریشن کے جو پرانے جنریشن کے جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ اپنے زمین سے اپنے اِس سے جڑے ہوئے رہتے ہیں آج کے جنریشن کے جو لوگ ہیں جیسے کہ ہم ہیں ہم ہمیشہ باہر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور آج کی جنریشن کے یہ بھی فائدے ہیں کہ آج کی ٹیکنالوجی سے ہمیں بہت فائدہ ہے ہمیں ہر ایک چیز کی فیسلٹی اور سب کچھ آتی ہے تو ہم اپنے لائف میں اپنے زندگی میں بہت کامیاب ہو جاتے ہیں